तव्हां पंहिंजे इलाइके झूलेलाल मंदिर जे बारे में कुझु ॿुधायो मूंखे जय झूलेलाल झूलेलाल मंदिर में जॾहिं चालीहो लॻंदो आहे चालीह ॾींहं ईअं लॻंदो आहे की सॼी दिल्लीअ में बहार अची वई आहे लाजपत नगर में त झूलेलाल जेको मंदिर आहे ईअं लॻंदो आहे हिते की जीअं माण्हू एड़े जरूरी न आहे की लाजपत नगर जा ई माण्हू हिते अचनि पूरी दिल्ली शहर जा माण्हू पूरी दिल्ली शहर जा माण्हू हिते ई ईंदा अथव ओर ख़ुशी ख़ुशी झूलेलाल बाबा खां झोलियूं भरे ब खणी वेंदा आहिनि असांजा झूलेलाल बाबा एॾा दयालू हुननि जे अख़ियुनि में एॾो स्नेह एॾो प्यारु अथव की जॾहिं कोई बि ईंदो आहे हुनजे अख़ियुनि में ईअं लॻंदो आहे झूलेलाल बाबा खे ॾिसी करे हुनखे ईअं लॻंदो आहे की सभु कुझु ठीकु आहे असांजी लाइफ में कोई दिक़त ई न आहे हुननि जी अख़ियुनि में ॾिसी करे ईअं लॻंदो आहे ऐं पूरा चालीह ॾींहं हिते माण्हू जोत जलाईंदा आहिनि जोत जलाईंदा आहिनि ओर हुओ कंदा आहिनि पूजा कंदा आहिनि सॼी दिल्ली चालीहो मल्हाईंदी आहे दिल्ली में जेतिरा बि माण्हू सिंधी आहिनि जरूरी न आहे की झूलेलाल मंदिर में सिंधी माण्हू ई अची सघंदा आहिनि हर तराह जा माण्हू कोई बि जेको सिंधी न बि हुजे सरदारजी हुजे या कोई हिंदू हुजे या कोई बि जाति जो हुजे हर माण्हू झूलेलाल बाबा खे मञदा आहिनि ओर झूलेलाल बाबा जे अॻितां मथो टेके पाण खे बिल्कुलु ठीकु महिसूस कंदा आहिनि ऐं जॾहिं हिते जोत बरदी आहे पूरी अखंड जोत चालीह ॾींहं ई अखंड जोत बरदी आहे हिते जोत जॾहिं बरदी आहे त माण्हू पंहिंजे पंहिंजे घरां पंहिंजे पंहिंजे घरां तेल जी शीशी खणी ईंदा तेल जी शीशी खणी ईंदा आहिनि जोत में विझंदा आहिनि ओर जोत में जोत में मथो टेके करे पंहिंजा सभु दुख़ भुली वेंदा आहिनि झूलेलाल बाबा सभिनि खे सभु कुझु ॾींदा आहिनि ऐं प्रोपर हिते भंडारो बि थींदो हीअं न की ईअं न की भंडारो न थिए हिते पूरा चालीह ॾींहं हिते भंडारो थींदो आहे ऐं भंडारे में कोई पाणी जी सेवा कंदो आहे कोई जूतनि में जोड़ाघर जेको थींदो आहे हुते चप्पला रखी सेवा कंदो आहे कोई अट्टो गोयण जी सेवा कंदो आहे कोई लंगर बाटन जी सेवा कंदो आहे कोई कंहिंखे खाराईंदो आहे हर माण्हू पंहिंजी पंहिंजी श्रद्धा सां जेको पुजंदो आहे उहो हिते अची करे मथो टेके करे ऐं पंहिंजी जो सेवा करणी हुजे करदा आहिनि और लास्ट जा जेका ॿ ॾींहं थींदा आहिनि चालीहो जॾहिं पूरो थियण वारो हूंदो आहे लास्ट जा जेका ॿ ॾींहं थींदा आहिनि न हुओ इलाही जबरदस्तु सुहिणा वारा ॾींहं थींदा आहिनि वैसे त पूरो चालीहो ई रौनकु वारो थींदो आहे लेकिन लास्ट जा ॿ ॾींहं टिकटा टिकटा हूंदी आहिनि लकी ड्रॉ निकिरींदो आ लकी ड्रॉ में सभिनि माण्हुनि खे ईनामु निकिरींदा आहिनि सभिनि माण्हुनि खे ना जेकी पर्चीनि में जंहिंजो ईनामु हुजे जंहिंजी टिकट में ईनाम हुजे हुनखे ईनामु मिलंदो आहे ओर छप्पन भोग जो प्रशाद लॻंदो आहे जेको आख़िरी ॾींहं हूंदो आहे न हुनमें छप्पन भोग जो प्रशाद जो चढ़ाईंदा आहिनि ओर सभिनि संगत खे विराईंदा आहिनि त झूलेलाल मंदिर जी जेतिरी तारीफ़ कई की वञे होतिरी घटि आहे जेतिरी तारीफ़ कयो झूलेलाल मंदिर जी होतिरी घटि आहे हिन करे मां तव्हां सभिनि खे चवंदमि की जॾहिं बि चालीहो लॻे जॾहिं बि चालीहो लॻंदो आहे सोरहं जूलाई तां पच्चीस अगस्त ताईं चालीहो थींदो आहे पूरा चालीह ॾींहं जंहिंखे जॾहिं बि टाइम मिले झूलेलाल मंदिर में अची करे पंहिंजी हाज़िरी लॻाइन ऐं झूलेलाल बाबा जे झूलेलाल बाबा खां पंहिंजी ख़ुशियूं घुरनि ऐं पंहिंजी ख़ाली झोली भरी वञनि